केह् हाल ऐ बस ठीक ठाक होर अच्छा इत्थे इत्थे जो मर्जी खाओ इत्थे बड़ा किश मश्हूर ऐ सब किश सवेरे सवेरे ना तुस न्ह्यरी जो मर्जी करो ते तुस इत्थै पूड़ी आलू करी सकदे आलू छोले करी सक पूड़ी छोले करी सकदे खमीरे आलू खमीरे ते घ्यूर बी घ्यूर खाओ लस्सी घ्यूर ते एह् तुस खाओ नान शान बनाए दे होंदे इत्थे बी ते जो तुस आक्खो घ्यूर आक्खो घ्यूर ते खमीरे आक्खो खमीरे ते पूड़े आक्खो पूड़े बी ते पूड़ी बी बनाई देगी ते भठूरे एह् घ्यूर ते मैदे दे बनदे न ते इन्ने सोआद होंदे हद्द कोला खंडू कन्नै खाओ देहीं खंडू कन्नै खाओ ते बड़े गै खमीरे बी हां ओह् बनदे इ'यां खट्टा पाइयै ते खमीर पाइयै ते बिच्च बनांदे न आटा ते ओह् आलू कन्नै खाई सकदे बड़े सोआद होंदे न जेह्दे मर्जी कन्नै खाओ हां अच्छा ठीक ऐ तुस दिक्खियै दिक्खेओ तुसें आक्खना अस औंगलियां वी चट्टी लैन्ने आं तुस ठीक ऐ अ'ऊं बनाई रक्खनी आं ते कन्नै ओरिआ बी बनाह्गी आलुऐ दा हां देहियें बिच्च उबाले दे आलू पाने ते ओह्दे च ना देहीं देहीं पांदे कन्नै हल्दी पांदे कन्नै सरे'आं पांदे ते कन्नै पांदे तेल ते ओरिआ हां बनाई देगी ते अ'ऊं तुस आओ तुस खानी अ'ऊं बनानी आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ